हलो हाँ नमस्ते

हाँ हाँ हमारे पास सारी वैरायटियाँ है एक अच्छी भी है उससे सस्ती भी है और

हाँ मिल जाएगा आपको हाँ वो भी है मेरे पास ये आपको जो है किलो में से वन हंड्रेड का मिलेगा ये हाँ वो आपको डेढ़ सौ रुपये में मिलेगा ये हमारी लखनऊ में है जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं कहिए आप पेमेंट कर दीजिए हम यहाँ से भिजवा देंगे ऑनलाइन भी हो सकता है हैंड टू हैंड भी हो सकता है या फिर स्कैनर दीजिए हाँ बीज बिल्कुल सारे लोग ले जा चुके हैं कभ कभी हमको कोई शिकायत नहीं मिली है हाँ तो वो तो बोया आपने और नहीं जमा तो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल करिए ऐसा हो ही नहीं सकता है जो उगे न मेरा बीज कभी ऐसा हुआ है नहीं ऐसा है ही नहीं ऐसा यहाँ पर सारी क्वाल्टी के बीज मिलते हैं हाँ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगी आप बीज हाँ हाँ आईए आईए बिल्कुल

ठीक ठीक ठीक जब आपकी मर्जी हो तब आप लेने आईएगा ओक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है नमस्ते नम